علی گڑھ كا جو علاقہ ہے وہاں گرمی زیادہ رہتی ہے بہت زیادہ تیز گرمی رہتی ہے ٹیمپریچر بھی بہت ہائی رہتا ہے جس كی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں گرمی بہت سے لوگ نہیں برداشت كرپاتے ہیں سردی یہاں صرف تین چار مہینے كے لیے پڑتی ہے اور جب پڑتی ہے تو بہت تیز سردی پڑتی ہے جوكہ لوگ برداشت نہیں كر پاتے یہاں بارش بہت كم رہتی ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور حال ہی میں تو بارش اتنی كم ہوئی ہے كہ لوگوں كی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور كبھی كبھی ایسا بھی ہوتا ہے كہ بھوكمپ وغیرہ كے جھٹکے بھی لوگـوں كو یہاں محسوس ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور فی الحال ہی میں یہاں ایک علی گڑھ میں بھوكمپ آیا جس كی وجہ سے لوگوں كے گھر وغیرہ بھی برباد ہوئے بارش کا بارش یہاں بہت كم رہتی ہے بارش كا موسم بھی بہت كم ہوتا ہے یہاں سب سے زیادہ جو ہے گرمی بہت پڑتی ہے ٹیمپریچر اتنا ہائی رہتا ہے كہ لوگ گرمی سے پریشان ہوجاتے ہیں یہاں كم سے كم سات سے آٹھ مہینے گرمی پڑتی ہے